उत्तर प्रदेश में कला ऐं शिल्प जे क्षेत्र में डिज़िटल मीडिया वर्चुअल रिएलिटी थ्री डी प्रिंटिंग जे जे ज़रिये नईं ऐं उभरियलु टेक्नीक जो समावेश थींदो आहे